हाँ मैं मेरी बात क्या बैंक में हो रही है अच्छा गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर मुझे एक कार परचेस करनी थी तो मुझे लोन पर उठानी है कार तो उसके बारे में आप मुझे मुझे डिटेल बता सकते हैं कैसे क्या प्रोसिज़र रहेगा उसका वैसे स्टार्ट कहाँ से होती हैं सर मेरा बजट है सेवेन लाख सात लाख सर छः लाख का लेना है मुझे

मैं जॉब में हूँ मैं मैं मैं गोवर्मेंट टीचर हूँ

हाँ हाँ हाँ हाँ

हाँ हाँ हाँ

हाँ कितने हाँ सर हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ

डिपेंड हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ

हाँ हाँ हाँ अच्छा सेवेन परसेंट मतलब अच्छा ई एम आई कितने की आएगी सर हमारी पूरी अच्छा ठीक है ठीक है तीन साल हाँ हाँ हाँ हाँ अच्छा अच्छा

ठीक है ठीक है ठीक है

और क्या लाना कुछ लाना पड़ेगा मुझे साथ में अच्छा अच्छा अच्छा स्लिप वग़ैरह ठीक है ठीक है ठीक है मैं आती हूँ कल सुबह ठीक है ओके